میں نے مختلف ٹریکٹروں کی قسمیں دیکھی ہیں جس میں زیادہ تر ہوتی ہیں سونالیکا کی مہیندرا کی اور کیپٹن کمپنی کی اِن سب سے یہ فائدہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی کام کرتا ہے جو پرانے روایتی کام تھے وہ بیل اور ہل سے ہوتے تھے جس میں ایک آدمی بہت کم کھیت کو جوت پاتا تھا تو یہ اِن جو مشین آئے اسے آ جانے سے وہ کام کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھ گئی ہے اب ایک آدمی ایک دِن میں پرانی روایتی کے مقابلے کئی گنّہ زیادہ کام کر پاتا ہے